और नमस्कार ये अपने एक कैब बुक करनी थी इधर है मेरे हमें इधर पास मंडोर जाना था ये एक छोटी कैब ये चार जना वास्ते चाहिए थी हमें कैब तो क्या क्या कीमत होगी उसकी और एक कैब अपने थोड़े छः जने के हिसाब से कैब चाहिए बड़ी कैब चाहिए देखो टापर वगैरह भी सब आ जाएँ छः जने के हिसाब से छः साथ जनो के हिसाब से एक कैब बताना और एक वो इधर अपने याद रहा है अपने इधर मंडोर से पाँच बत्ती से मंडोर छोड़ना है हमें कितने बजे लगाओगे यानी कितने पैसे लोगे तो थोड़ा और इन दोनों में ये चार सीटर कैब में और छः सीटर कैब में कितने अंतर है ये भी ये भी बता देना आप